ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور میں ایک مسلمان ہوں اس کے حساب سے جو میرے جو سب سے زیادہ میرے مذہب میں جو تیوہار ہے وہ عید ہے بقر عید ہے محرم ہے اور بھی الگ الگ عید میلاد النبی ہے لیکن میں اس ہندوستان میں رہتا ہوں جو ایک جمہوریت کا دیش ہے جہاں پر ہر ایک نسل کا ہر ایک قوم کا ہر ایک مذہب کا انسان رہتا ہے تو وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں گھر کے وہ ہمارے پڑوسی بھی ہوتے ہیں ان میں ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے جو مذہبی تیوہار ہوتے ہیں ان میں ہم شریک ہوتے ہیں وہ ہمارے مذہبی تیوہار میں شریک ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی ہندو ہے اور دیوالی کا تیوہار آتا ہے تو وہ ہمیں بلاتے ہیں ہم ان کے ساتھ مناتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں عید کا تیوہار آتا ہے تو ہم انہیں اپنے یہاں بلاتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ مل جل کے آپس میں تیوہار مناتے ہیں اور تیوہاروں کی اگر میں بات کروں تو عید ہے دیوالی ہے کریسچنس کا ٹونٹی فائیو ڈسمبر میں برتھ ڈے آتا ہے جیجز کا وہ منایا جاتا ہے یہاں پر اور بھی بہت سارے تیوہار ہیں